हा मां तव्हां फलनि जी दुकान था ॻाल्हायो था हा जय झूलेलाल भेण जय झूलेलाल तव्हां वटि अंब आहिनि त उहो कहिड़ा कहिड़ा कहिड़ा अंबु अथव तव्हां वटि

अच्छा अच्छा अच्छा बादाम बि अॼुकल हिन वक़्तु त ॾाढो बादाम हली रहियो उहो बि अथव ऐं के कहिड़ो अघु आहे उहे

अच्छा घणे रुपए डज़न आहिनि डज़न आहिनि ऐं जेके अॼुकल्ह इहे बदाम हिन वक़्तु सीज़न में हली रहिया आहिनि उहो कहिड़ो अघु आहिनि अच्छा अच्छा लेकिनि सुठा अथव ताज़ा अथव अच्छा अच्छा उहा केला केला बि अथव सुठा केला अथव जीअं मतलबु ॾाढा पकल न हुजनि असुल में न मुंहिंजे सतर रुपए तव्हांजा अघु वधीक नाहे अड़े भेण मूंखे काथे पुछिणो ई हुजे त पोइ मां तव्हां वटि छो अचां मूंखे ख़बर तव्हां सिंधी तव्हां बि सिंधी मां बि त पोइ हिकु ॿिएं खे त थोरी रायत कंदो न तव्हां न घटि वारा न मूंखे सुठा खपेनि छो कि मूंखे ॾे मुंहिंजे पुट जी शादी आहे त उहो जेको टोकरा ठही करे वेंदा आहिनि न मूंखे उहो ठाहे करे मोकिलिणो आहे हुते अच्छा अच्छा अच्छा त ॿिया कहिड़ा कहिड़ा फल अथव तव्हां वटि हा हा ॿई अथव अच्छा की कीवी फल बि अथव हा हा अवाकोडा बि अच्छा अच्छा अच्छा उहो सभु बि आहिनि त पोइ मतलबु थोरोसो तव्हां रेट में मूंखे कुझु ॿुधायो मुंहिंजो तव्हांजा अघु थोरा मूंखे वधीक था लॻनि पिया मूंखे हा मूंखे टोकरी टोकरो ई ठाहिराइणो आहे हिकु न टोकरो ठाहिराइणो आहे मूंखे ॿ टे ठाहिराइणा आहिनि त पोइ उहो मां अलॻि अलॻि वैराएटीअ जा ॿ टे टोकरा ठाहिराईंदमि तव्हां खां

अच्छा मतलबु केलनि ॿेलनि में असुल में छा हूंदो आहे जंहिं महिल वधीक वठिबा आहिनि त पोइ कि क कंहिं माण्हू हेठां गंदो बि विझी छॾींदा आहिनि त हुन में वधीक ॿिया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वैरी गुड इयं त ॾाढी सुठी ॻाल्हि भई भई तव्हांजो आड़स जो कमु आहे त पाणि हुते त सुठा ॾिसी विसी करे बि असां वठी था सघूं पिया अच्छा अच्छा मतलबु मेन ॻाल्हि आहे न भेण ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे न कि असांखे बि काथे सेणनि में ॾियणी आहे त उहा शइ घटि में घटि सुठी हूंदी आहे त ॾिसण में नालो थींदो आहे हिकिड़ो ॿीं असांजो त नालो थींदो साणि तव्हांजो बि असां खां ज़रूरु पुछंदा कि भई काथऊं वरितो अथव शइ सुठी आहे त किथां वरितो अथव इहो त थींदो ई हा हा हा तव्हां चयो त सुठो सही था पिया मूंखे मतलबु तव्हांजे ॻाल्हाइण सां लॻे थो भई हा तव्हां अच्छा तव्हांजा ऑनलाइन बि आहे सभु इ इहे बिलंकइट ज़मेटो मां थोरोसो घुराए ॾिसूं असां त हा पहिले थोरो तव्हां खां घुराए ॾिसूं अगरि सुठो लॻे त पोइ असां अॻिते तव्हांखे ऑडर ॾेई छॾियूं ऐं पाणि इहो त तव्हां सुठो ॿुधायो हिकिड़ो असांजो पंहिंजो व्यव्हार राब्ता थी वेंदो न त पोइ हुन में सुठी ॿियनि खे बि मां ॿुधाए सघंदमि कि भई हितां तव्हांखे बिल्कुलु जैन्युन शइ मिलंदी सुठी बिल्कुलु खातिरीअ वारी शइ मिलंदी हा चई चयो त सही तव्हां भई साम्हूं ॾिसी करे हा हा हा हा सही था चयो सही ता था चयो पाणि हुते ॾिसी करे ॿियो बि शइ बि मिलंदी कि ॿियो साम्हूं ॾिसी करे ॿिया बि फल ॾिसण में बि अची वेंदा त जीअं अॼुकल्ह इंपॉर्टेड जॻह अमरुद था अचनि सुठा वॾा वॾा उहो हा हा हा सही था यो सई था चयो अच्छा अच्छा भेण ॾ हा ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां ॻालाए करे मतलबु मां पहिले तव्हां खां बिलंकइट मां घुराए थी वठां थोरो ऐं पोइ मूंखे शइ समुझ में त पोइ वरी तव्हांखे ऑडर ॾींदमि बल्क में पोइ मूंखे टोकरा ठाहिराए करे मोकिले छॾिजो ठीकु आहे हा अच्छा त उहो हुनजो पैसा एडवांस त न ॾियणा पवंदा कि जंहिं महिल ई अच्छा वाह भेण तव्हां सां ॻाल्हाए त ॾाढो मज़ो अची वियो इअं थो लॻे भई बिल्कुलु कंहिं पंहिंजे घरि भातिअ सां ई थी ॻाल्हायां पेई ॾाढो सुठो ॾाढो व्यव्हार ॾाढो सुठो अथव मूंखे वणियो ॾाढो तव्हांजो व्यव्हार ठीकु आहे पोइ मां अचांव थी पेई तव्हां वटि या पहिले थोरो ब्लिंकइट मां घुराए थी वठां ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झू